हैलो हां ते में ना तुं'दी हट्टी दा गैह्ने लेदे बई शैल शैल गैह्ने बनवाने नमें बनाने नमें रबाजै दे बनाने हां नेईं नेईं हां में औना तुं'दे हां में औगी ना तुं'दी हट्टी हट्टी औगी ते दिक्खगी में नमें नमें रबाजै दे गैह्ने बनाने चूड़ियां चूड़ियां बनानियां ओह् जेह्ड़ियां नमें रबाजै दी नीं होंदियां ओह् जि'नेंगी किश आखदे हैन गलिचयां पता नीं केह् आखदे उ'नेंगी ओह् बनानियां ते होर बी ओह् बनाना ते पेंजेबां बी बनानियां में नमें रवाजै दियां शैल हां ते तुस दिक्खियै रक्खेओ नीं हां ते तुस दिक्खेओ नीं शैल शैल फ्ही मिगी सनाएओ में आं ते सेट हार होर हार बी बनाना में कांटे टिक्का ते होर सब किश बनाना में शैल हम् मेंओह् बी तुं'दियां हट्टियां हां में दिक्खगी शैल शैल चीजां में ओह् करनियां में ठीक ऐ में फ्ही आपे औगी तुं'दी हट्टिया कोई होर ते नीं औंदा तुं'दी हट्टियै दा जेह् पता नीं लग्गग

ठीक ऐ